हमसबके इलाकामे बोलू तऽ आजके समयमे बगुला मैना तोता चिड़िया बन कबूतर गोरैया गोरैया लेकिन आब कम देखल जाइत छै पहिले बहुत देखल जाइत रहै छोट छोट जे रहैत छै गोरैया जेकरा हमलोग बोलै रहियै अपन भाषामे चिड़िये बोलै रहियै ओकरा गोरैया आब की भेल छै आब गोरैया देखना बहुत कम भए गेल छै आब आजकल जादातर हमलोगके बगुला खेतोमे बगुला दिख जाइत छै ऐसे कौवा दिख जाइत छै मैना दिख जाइत छै आजके समयमे लेकिन पक्षी पहिले जैसे कि रहै आब आबके मुकाबले पक्षी सब दिखना जादा बहुत कम भए गेल छै क्योकि आब जगह ही नहि बचल छै जहाँ पक्षी लोग आके रहै आओर की कहै छै लोग देख पाए बहुत तरह तरहकेँ पक्षी आजके समयमे इतना जादा फाइव जी फोर जीके टावर जे लागि गेल छै जकरासँ से सबसँ जादा नुकसान चिड़ा चिड़िया चिड़िया मैना इएह सबके भए गेल छै जेकर वजहसँ बहुत सारा चिड़िया मरि जाइत छै टावर सबके वजहसँ तऽ आब हमलोग पहिलके मुकाबले आजके समयमे हमलोग ओ सब चिड़ियाके देखी नहि पाए छियै हमरा तऽ लगै छै धीरे धीरे करिके गोरैया नामक जे चिड़िआ छै ओ सब विलुप्त होते जाए रहल छै आजकल गोरैयामे आओर गोरैया मैना ई सब चिड़िया तऽ देखाइ ही नहि छै जैसे पहिले हमलोग बाहर निकलै रहियै खेलय लऽ जब खेलय जाइयै तऽ बारिशके समयमे हमरा एकबार याद छै मैनाके एक मतलब नेस्ट रहै घोसला रहै एकटा पेड़ पर तऽ हमसब जाय रहियै तऽ फील्ड रहै बड़का ओकरामे बहुत सारा पेड़ रहै ओकर एक पेड़मे रहै एगो मैना ओकर तीनटा बच्चा रहै तऽ मैना उड़ गेल रहै ओ जे घोसला रहै घोसलामे चलि गेलै गिद्ध हमसब रहियै तखनी छोट छोट तऽ हमलोग गेलियै देखै लऽ देखलिऐ तीनटा बच्चा रहै ओकरामे हमसब उठाके लेलियै ओकरा फेर क्योकि मैना सबके एकटा रूल छै कि अहाँ ओकर बच्चाके छू देबै ओकरा महक लागि जाएत तऽ ओ सब फेर दुबारा अपन बच्चाके छुवत नहि ओकरा छोड़िके चलि जाएत तऽ हमसब जैसे तैसे ओकरा घोसला उठाके रखलिऐ तऽ जब घोसला उठाके रखैत रहिऐ तऽ तखनि देखलिऐ कि ओहि पेड़ पर चारि पांँच टा नेस्ट रहै आर चारि पांँचटा नेस्टमे अलग अलग तरहके सब चारि पांँचटा घोसला रहै सबमे अलग अलग तरहकेँ चिड़िया रहै केकरोमे की कहै छै कौवा रहै ककरोमे मैना रहै ककरोमे गोरैया रहै लेकिन आजके समयमे सब चिड़िया विलुप्त भए रहल छै आजके समयमे गोरैया आओर मैना नामक चिड़िया दिखाए नहि छै क्योकि मोबाइल टावरके वजहसँ सब चिड़िया सब पे ही प्रभाव पड़ै छै जकर वजहसँ मरि रहल छै आजके समयमे बहुत कम दिखै छै मैना गोरैया आजके समयमे थोड़ा बहुत जैसे कि कौवा दिखै छै बगुला दिखै छै लेकिन हम अपन पसन्द बोलू तऽ हमरा पसन्द रहऽ गोरैया जे आब धीरे धीरे विलुप्त हो रहल छै इस बात से हमरा मन दुखी हो जाइत छै कि आब हम नहि देखि पा रहल छियै ओतना लेकिन ई भी छै कि तरक्की भी हो रहल छै लेकिन हमलोग अपना किछु प्राचीन चीज हमलोग खो भी रहल छियै तरक्कीके बीचमे प्राचीन चीज भी हमलोगके विलुप्त हो रहल छै इस बात से हमरा दुख होइत छै लेकिन अब आगेके समय जे होतै अच्छेके लिए होतै